हमर गाममे बाँसक प्रचलित यऽ आओर बाँसके जे एतऽ बनाबए अछि कोनिया छिट्टा सुप्ति मौनी एकर विशिष्ट महत्व अछि दोसर बात छठि सबसंँ पवित्र पाबनि होइत छै ओहिमे एकर बाँसक समानके जे बनल रहए छै एकर विशेष महत्व रहए छै तऽ ई जे छै से हमरा यहाँसँ जे छै से कोनो विशेष ट्रेनिङ्ग तऽ नहि देल जाइत छै लेकिन ई पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा ओहिके बाद पिताजी ओकर बाद पोता एना तीन पुस्त तऽ हमसब देखने छी आ देख रहल छी जे ई पीढ़ी दर पीढ़ी ई काम चलैत छै बांँस बहुत ही पवित्र वंशके रूपमे उगाएल जाइत छै हमरा लोकमे दोसर माटिसंँ माटिसंँ जे कुम्हार बनाबै छै हुनकर मिथिलामे किछु विशेष महत्व छै जेनाकि दही जमाबएके लेल छाछी मटकूरी दही जमाबएके लेल खोर जेकर विशेष महत्व श्राध कर्ममे विशेष रूपसंँ आबए छै तऽ एहि दुआरे हमसब जे छै से एकरा विशेष महत्व दए छिऐ आ दएके कोशिश करए छी जे मिथिलामे एकर कारोबार आओर बढ़ैत जाए

हमरा सबकेँ पटिआके पटिआ सेहो बनाएल जाइत छै पटिआ लऽ जे काटिके आनए छै बादमे काटिके आनए अछि आ ओकरा बुनए अछि खजूरके पातसँ सेहो पटिआ बनाएल जाइत छै ई बहुत मजबूत होइत छै हालाँकि एकरा बहुत जादा प्रसिद्धि प्राप्त नहि भेल अछि लेकिन ई बहुत ही सुन्दर चीज छिऐ आओर मिथिला पेंटिङ्ग तऽ पता अछि की हमर मिथिला पेंटिङ्ग विदेशोमे जाए रहल यऽ नाम खूब कमाए रहल यऽ हम दिल्ली गेल छलहुँ तऽ देखलहुँ कि पूरा नॉएडा तऽ मिथिले पेंटिङ्गसंँ भरल अछि एकरा सरकारो जे छै से आगाँ बढ़ाबैके लेल बहुत कोशिश कए रहल अछि हमर मिथिलाके अलग महत्व छै मिथिला पेंटिङ्गके हर जगह पर टीशर्टसँ लए कऽ हर जगह प्रिंटिङ्ग भए रहल छै राम राधा कृष्ण सबकेँ